وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں بڑھیا ہے مارکیٹ میں کیا ہے کوئی کام تھا کیا مارکیٹ میں موبائل چاہیے آپ کو جی جی جی بڑے عید گاہ مارکیٹ میں گیا تو ہاں بالکل

ہاں تو وہی مارکیٹ میں وہی میں ہی دکان ہے ہاں تو کیسا موبائل چاہیے آپ کو ابھی تو ہے وہی اوپو ہے سمسنگ ہے ویوو ہے یہی ہے تو وہ تو ہے بالکل اس میں بس کمی ہے تھوڑا سا زیادہ سیٹ نہیں رکھتے ہیں وہ موبائل اس موبائل میں کیا پسند ہے آپ کو اوہ پھر ٹھیک ہے ہاں بالکل بالکل ہاں شام کو آئیے ٹھیک ہے بھئی سلام علیکم لوکیشن وہی ہے آپ آئیے گا تو ہاں پورنیہ سے آئیے کسبیا قصبہ بڑا عید گاہ بس بڑا عید گاہ میں بس وہیں پورا دکان ہے آدھا گھنٹہ لگے گا

لگ بھگ ہاں اور کوئی دوسرا کوئی موبائل نہیں چاہیے پھر وہی کوکو ہاں اور بھی میرے پاس سیٹ ہے تو جو اس کے علاوہ بھی ہے بہت سارے لیکن جلد ہی آئیے گا اگر وہ چاہیے تو صرف وہی کم ہی ہے شام تک ہی رہ پائے گا رکھتے ہیں آپ کے لیے اگر نہیں آئیے گا تو پھر وہ بھی بک جائے گا جی بالکل سلام